ہیلو جی ٹریول ایجینٹ بات کر رہے ہیں سر یہاں ہم لوگ آئے ہوئے تھے دہلی گھومنے کے لیے تو میرے کسی جاننے والے نے آپ کا نمبر دیا تھا کہ جو ہے آپ کے یہاں گاڑیاں مل جائیں گی تو مجھے یہاں اکشردھام مندر جانا ہے گھومنے کے لیے

مل جائے گی آپ کے یہاں گاڑی مجھے تو یہ چاہیے ہوگی چھ سات لوگ ہیں سر تو انووا وغیرہ چاہیے ہوگی کیا ریٹ وغیرہ لگاتے ہیں آپ اچھا اچھا یہ معاملہ ہے اور کچھ کم نہیں ہو پائے گا سر یہ ہم کو یہاں اکشردھام مندر جانا تھا گھومنے کے لیے اور لوٹس ٹیمپل ہے نا اور ہاں اور اِس کے علاوہ بہت جو مشہور فیمس جگہ ہے دلّی کی اُن ساری جگہوں پہ جانا تھا اچھا اچھا تو یہ کیا نام کہتے ہیں پیٹرول وغیرہ کا خرچ مطلب ہمیں خود سے اچھا پیٹرول اُسی میں ہو جائے گا چلیے بہتر ہے

تو کیا نام کہتے ہیں میں آپ کو جو ہے اپنے یہاں گھر والوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ مل کر کے یا ایسا کرتے ہیں ہم آپ کو فون کر دیں گے آدھے ایک گھنٹے میں پھر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو